हैलो तुंदे कशा असें वैक्सिंग करानी होग ते तुस कैलूं तगर होई सको होई जाह्ग अच्छा मतलब किन्नी तरीक तगर असें करानी कोई बीह् तरीक तगर होई जाह्ग आहो आहो बीह् तरीक ते ऐसा नना होई जाह्ग कि अस आई जाह्गे ते तुस ना करेओ करी ओड़गे नी अच्छा होर फेशियल बी कराना आहो आहो गाईडर आहो अच्छा अच्छा इंया दुकान कुद्धर जे ऐ अच्छा अच्छा नाम केह् ऐ दुकान दा आरती देवी छड़ा आरती देवी जां आरती देवी सैलून अच्छा अच्छा होई जाह्गा ना पक्का बीह तरीक आहो आं सनाई ओड़ेओ किन्ने बजे तगर औङ में अच्छा आहो अच्छा हल्दी चंदन आह्ला कराना असें अच्छा ठीक ऐ